میرے خاندان میں بہت ساری ثقافتی روایات ہیں جن کی ایک طویل تاریخ ہے اور آج بھی ان پر عمل کیا جاتا ہے جیسے زمینداری میرے خاندان میں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے آج بھی ہم لوگ اپنے گاؤں کے زمیندار ہیں اس کے علاوہ ہمارے گھر میں دادا پردادا کے وقت سے سیاست دان ہوتے رہے ہیں سیاست ہمارا ایک ثقافتی ورثہ ہے اور اس کے علاوہ گھڑسواری کرنا ہمارے خاندان میں آج بھی رائج ہے اور میرے گھر میں کئی سارے گھوڑے بھی ہیں اور ان کے لیے ایک بڑا سا اصطبل بھی بنا ہوا ہے ہمارے گھر کی شادیاں بھی بہت سادگی کے ساتھ منائی جاتی ہیں لیکن ولیمہ بہت دھوم دھام سے ہوتا ہے یہ ہماری خاندانی ثقافتی روایات ہیں جن پر ہم لوگ آج بھی عمل کرتے ہیں